लग्न म्हणल्यार एक खोशयेचो सण जातूंत न्हवरो आनी व्हकल आपली एक नवी जीण जिणेची सुरवात करता ह्या लग्ना वेळार खुबश्या फावटी न्हवऱ्याक कसली भेटवस्तू दिवची वा व्हकलेक कसली भेटवस्तू दिवचें हो विशय चलिल्लो आसता जायते फावट आमी हुंडो म्हणटा तें आयकल्लें आसा आनी ही जरी भेटवस्तू आसली तरी ती मुद्दम मागून घेतिल्ली भेट भेटवस्त आसता केन्ना केन्ना व्हक व्हकले अर्दान जेन्ना कांय भेटवस्तू न्हवऱ्याक मेळना जें न्हवऱ्याक जाय आसता तें मेळना जाल्यार हें लग्न लेगीत एक प्रश्नचिन्न आसूं शकता कारण ह्या हुंड्याचेरूच कांय जाणाचीं लग्नां जातात अजून जरी जग फुडें गेला तरी आमी म्हणपा शकना की आज हुंडो घेवप बंद जाल्लें आसा तें एका सांस्कृतीक वा एका एका रितीन बांदिल्लें एक शब्द घेवन मुखार गेल्लें आसा जशें खुबशे लोक आल्मार वा खाट अशे वेग वेगळे वस्तू ज्यो भेटवस्तू म्हुणून दिता न्हवऱ्याक ज्यो एक अर्दान पळोवपाक गेल्यार एक तरेचो हुंडोचोच प्रकार आनी ह्या हुंड्या खातीर कितल्याशाच जाणांक आपल्याक चली जावचें न्हय अशें दिसता कारण ह्या हुंड्या खातीर तांचेर खुबसो पयसो वता आनी ह्याच लागून ल्हान ल्हान भुरग्यांक जाल्ल्या चलयांक मारून उडोवपाचोच विचार चलता कांय फावट कितल्याश्याच भुरग्यांक चली भुरग्यांक एका कोयरा पिशवेंत घालून बांदून कोयरा आयदनांत उडयिल्लें सुद्दां पळोवपाक मेळटा